हम ने त्यौहार में और धार्मिक उत्सव पर बहुत सारे देवताओं की मूर्ति बनाई है जैसे कि गणेश चतुर्थी पर हम ने गणेश भगवान की मूर्ति बनाई थी उसको देख कर बहुत सारे लोगों ने हमें ओडर दिया था मूर्ति बनाने के लिए कि वो भी अपने घर बप्पा को ले जा कर पूजा करें और दुर्गा उत्सव पर दुर्गा जी की मूर्ति बनाई थी और दुर्गा जी की मूर्ति को बना कर भी हमें बहुत ही ज़्यादा ख़ुशी मुहसूस हुई थी दुर्गा जी में हम लोगों ने दौ नौ दुर्गा के रूप को मूर्ति के रूप में दिखाया था ये हमारा बहुत ही सुंदर और अच्छा कलाकृति का अनुभव था